ہلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کردیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس میرے مجھے ملے تو بہت اداس ہوئی کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان سے ان کی اسپیکر بھی اچھی نہیں ہے ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنکٹ نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میں نے پیسے ضائع ہو گئے